ہاں سفر کے دوران اکثر سیاحوں لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور انہیں اور ان کے دیش میں چل رہی دور اور وقت کے بارے میں معلوم چلتا ہے کبھی کبھی جو کتابوں میں جو خبروں میں ملتا ہے اس سے ذرا الگ ہٹ کر ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دیش میں اور ان کے لیے ہمارا نظریہ اور ہمارے لیے ان کا نظریہ کیا ہے اس بات پر گفتگو ہوئی ہے میری کافی بار جب میں دلی سے آگرہ پریٹل استھل یا پھر آگرہ کے تاج محل میں میں گھومنے جاتا ہوں وہاں زیادہ تر لوگ نارمل دنوں میں بھی موجود رہتے ہیں ان جگہوں پر بہت ہی زیادہ ملنے کا شوق ہوتا ہے وہ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے بھی اتنا ہی اتساہت ہوتے ہیں جتنا ہم ان سے ملنے کے لیے ہوتے ہیں